जों फालिनाय फोरबोफोरनि मुङा फारियै बैसागु दमासि ओमफ्राय हलि बैसागुआव जोङो गिबि सानाव उन्दै उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो मान होयो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनानै सबाइ गोरान जायो गिबि सानाव गोदान गानै जोमै धोरोमसालियाव हाबनानै धोरोम फुजियो आरो बेनि उनावहाय ज' सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला गावबागाव रंजानायखौ गोसो होसारनानै रंजायो मोसायो माखासे फोरबो ज' ज' दामनाय देनाय खाम सिफुं बायदि मैया नुयै रोखोमनि दामनाय देनाय लानानै न'खर न'खर मोसायो जायो बेबादिनो आरो दमासिआव माइनिफ्राय जेनेबा जोसा माइब्रा बेफोरनिफ्राय सिथाव एन्थाब बायदि मैया रोखोमनि लारु एन्थाब फिथा एवनानै एबा सावनानै जायो बेफोर दिनावबो ज' ज' न'खर न'खर जानो लिंहर लायो न'खर खाथि खाथि लिंहरलायो एबा दमासि दिनाव ज' ज' जालायो एन्थाब फिथा बेफोरखौ सिथाव एवो माइब्रानिफ्राय बेफोरखौ ज' ज' जालायो आरो हलिआव उन्दै उन्दै सानसेमानि जों उन्दै उन्दैसाफोरा गेलेयो हलिखौ बायदिसिना गाबनि रंखौ फुननानै एबा गेलेनानै गोसोखौ रंजानाय लायो गोजोन होयो गासैखौबो हगारसार जोबनानै हलिखौ गेलेनाय जायो थिग बिदिनो बैसागुआवबो गोसोनि गासै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै बोसोराव खनसेल' फोरबो होनना खनसेल' फोरबो फालिथाइ होननानै गोसो होसारनानै बैसागुखौबो गोजोनै बारहोहरनाय जायो